आङो गोदान गोदान रिसिपिनि बाथ्रा मिथिनो थाखाय बिदिनो जोंनि बड'नि युटुबारफोरा होनाय रिसिपि संनायनि अनला ओंख्रि संनाय जेरै बेफोरबायदि भिदिय' बेफोरबो नायो नार्जि ओंख्रि संनायफोरखौ नायो भिदिय'फोरखौ नायनानै सोलोङो आरो माबोरै माबोरै संनांगौ माबोरै माबोरै मानांगौ माबोरै संबा गोथाव जायो जेरैहाय अनला ओंख्रै अनलाजों दाउजों बेफोरबायदि संनायखौ माबोरै माबोरै संबा गोथाव जायो बयहाबो संनायनि आलादा आलादा स्टेप थायो आलादा आलादा आइदिया थायो बिदिखौ माबोरै सङो माबोरै मायो नायो सोरबा सोरबाबा सोरबा सोरबाबा सिम्पुलैनो सङो सोरबा सोरबाबा बिराद मस्ला मस्लि होनानै सङो जेरैहाय अनलाजों औवा मेवाय बेफोरबायदि संनाय नार्जि अमा बर'नि ट्रेदिसनेल ओंख्रै बेफोरबायदिखौ नायो जानानै गोथाव मोनो आरो बेफोरबायदि भिदिय' गोदान गोदान फैनायफोरखौ जोंनि बर' युटुबारफोरा होनायफोरखौ नायो बिफोरनिफ्रायनो सोलोंनानै लायो खावसे भिदिय' खावसे भिदिय'फोरनिफ्रायनो बायदि मैया बुस्तुफोरखौ सोलोंनानै लायो नायनानै गोदान गोदान रिसिपिनि थाखाय सोरबा गोदान रिसिपि संदों नामा बेखौ नायनानै सोलोङो आरो सङो बानायो गोदान गोदान हारसिङै गोसोखांनानै रिसिपिखौ बानायनाय जायो भिदिय'फोराव होनाय जाया ओमफ्राय सोलोंनो थाखाय भिदिय'फोरखौ नायो जेरै जेरै युटुबफोराव संनाय माबायदि सङो माबायदि मायो बेफोरबायदिखौ नायनाय जायो जोङो सोलोंनाय जायो आं